बैंक में बैंक से कागज आया था तो बैंक में इंग्लिस लिखा था तो कोई नई पढ़ पाता था हिन्दी लिखा था तो हम भी पढ़ लिए चाचा भी पढ़ लिए चाची भी सब लोग पढ़ लिए और फिर बैंक में दस बिगहा का कागज आया था तो दस बिगहा पढ़ पढ़ पापा लोग से बताए चाचा लोग भी पढ़े पढ़ लिए तो फिर बैंक में जैसे गए पासबुक बनवाने के लिए कि मेरा पासबुक दीजिए मैं मेरा अभी पासबुक नहीं बना है जैसे पैसे पैसे निकालना था तो मैं फिंगर लगाई तो कहे रहा है सर्वर डाउन है सर्वर डाउन है जाओ बाद में आऍं अभी पैसा नही है अभी नेटवर्क सिलो चल रहा है सिलो में लेट लेट लगेगा पैसा मैं निकाली पैसा बाद में दिए कि शाम को आना पाँच बजे पैसा फिर पाँच बजे लेने गई फिर सर्वर डाउन है नहीं निकाल नहीं निकला फिर भिहान से गए दस हजार नहीं निकालते पाँच हजार निकालते थे हो गया मैं जब जाती हूँ बैंक में पैसे निकाल दिए ज़्यादा निकाल निकालने जा जाती हूँ तो ओ नहीं निकाल पाता है जो भारी बैंक में जाओ तो चेक देके बैंक का निकाल लो चेक भारी बैंक में चेक देना पड़ता है चेक देके तब बैंक में ढेर पैसा निकल जैसे हमको पाँच हजार निकालना रहे तो छोटी बैंक से निकाल लेते हम पचास हजार निकालना है एक लाख निकालना है तो भारी बैंक में जाते मेरा बैंक मेजा रोड है भारी बैंक है और इसपे मैं यहीं पे नहर पे बैंक मैं खुलवाई हूँ खोली हूँ वाही बैंक में से बैंक में हिन्दी में आता है तो पढ़ लेती हूँ बैंक का कागज और इंग्लिस में आता है तो मैं नही पढ़ पाती